हालौ काजिरङा नेसनेल पार्कनि नामा जोङो चिरां द्रिस्टिकनिफ्राय साबासो मानि बेरायहैगोन काजिरङायाव दा बेवहाय गेट गेट फिसा बेसे जागोन मानि हाबनायाव सासेयाव नैजौ ए बै साबाजों होमबा हाजार ओमफ्राय गारि साफारिया मा सानसे गिदिंनो हागोनना हाया साफारि गंसेयाव खयजन गाखोनो हायो साबा होम्बा जोंहाथ' साबाल'खा नालाय ओमफ्राय सानसेयाव बेसेबां बे साफारि गंसेयाव थाम रोजा ने दे दे ओमफ्राय सिंफ्राव मा मा जिब जुनार नुनो मोनथावथाव ए ओमफ्राय बिनि ओइ काजिरङानि बे माहारियारि हाग्रा सेराव मा थानो थाखाय ह'टेलफोर गैगोनना गैया ए रुमफ्रा बेसे लायो ह'टेलसोयाव मोनथिगोनना मोनथिया ओमफ्राय मा काजिरङायाथ' नेसनेल पार्कना बहाय मा मानि थाखाय मुंदांखा मोनलाय थसे गं गोनां गान्दानि नङा होम्बा बेखौ खाथियाव दांनायनो मोनगोनना मोना ओमफ्राय गंफोरखौ लाबोनो मोनगोनना मोना दे होम्बालाय जों जों साननैसो उनाव थांसिगोन नोंखौ लोगो हमहैसिगोन औ दे